बेरामफोरनि गेजेराव अखा बोथोराव गुजुनाय सम सम जायो

बे गुजुनायफोरा गुजुनायफोर जानायजों समाव देहाफ्रा एसे लोरबां जायो खर' सानाय बिदिनो माखासे लोमजानायफोरबो हाबफानो नागिरो बिदि बेरामफोर जानायनिफ्राय राहाफ्रा बेनो दै गुदुंफोर लोंनानै आं आंनि देहाखौ थिग खालामनानै लायो बेनिफ्राय मुलि दावालि एसेग्राब माने जानाय जाया जोंनि गामियाव थानाय हिसाबै गामिनिनो माखासे अर्गेनिक माखासे आयुर्बेदिक मुलिफोरखौ जानानै गामनि बिफां लाइफांनि बानायनाय बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जानानैनो आं आंनि देहाखौ थिग खालामनानै लागासिनो दिनैसिम बे राहाया बेनो बेफोर बायदि डक्ट'र गिदिर बेफोर बायदि थांलायनांगौ जानानै फैयाखै दिनैसिम बेफोर बायदिजोंनो गामिनि मुलिफोरजोंनो दिनै थिग खालामना लागासिनो